जब हम छोट रहियै तऽ इसकुल आरमे जाइ रहियै हमरा मन रहए पढ़ए लिखैके हमहुँ होबै जे हमहुँ पढ़ी लिखी हमरो बहुत शौख रहए से हमहुँ इसकुल जेबै घरमे काम बढ़ा करम ई चीज हमरो अच्छा लागै छै दोसर के पैसा किए लेबै हमरा दू टका बचै अपने रहए दू टका बालबच्चा हमरा पढ़ै लिखै छै खर्चा छै हमरा अपने दू पैसा खर्चा छै बेसी आ अथी की कहै छै

तैयो अच्छा छै से दू पैसा बचए हमरा आब घर मकान बनायब हमहुँ आब दू पैसा बचए हमरो पॉँच टा बालबच्चा छै से दू गो टाका बचए